बाइक उप्पर तंदरुस्त रौह्ने आस्तै असें पैह्लै नंबर कपड़े लाना चाहिदे शैल भरियै क्योंकि जिसलै अस बाइक चलांदे तां ओल्लै केह् होंदा कि साढ़ी जेह्की साढ़ी जेह्की ओह् होंदी हवा ठंड़ी हवा बजदी असें भामैं गर्मियां म्हीने होऐ भामैं सर्दियां म्हीना होऐ ठंड़ी हवा असें बजदी गै बजदी शैल कपड़े लाने चाहिदे पूरे एह् नि के अद्धियां बाहीं नंगियां रक्खियां जां फ्ही अद्धियां लत्तां नंगियां रक्खियै उस कन्नै अस बमार होई सकदे अस जिसलै बी मोटर सैक्ल चलांदे जां कोई बी दो टैरी गड्डी चलांदे उस तरह असें अपने शैल जिंद शैल अपनी कपड़ें कन्नै कवर करना पौंदी ते कन्नै रुट्टी शैल खाइयै सवेरे पूरी फिट्ट होइयै ते उस दे बाद बाहीं दी ऐक्सरसाइज तां कि लम्बै टूर उप्पर जाना होऐ तां बाहीं पीड़ होई जंदी उस्सै स्हाबै बाहीं दी पूरी ऐक्सरसाइज करनी ते रस्तै चलदै जेल्लै अ'ऊं बाइक पर मोटर सैक्ल पर जां तां उस च केह् होंदे कि अ'ऊं रुट्टी जेह्की परैफर करना ओह् ऐ दाल चौल दाल चौल केह् दाल चौल मिगी पची जंदे अ'ऊं कुदै बी जां मेरे इक बारी अ'ऊं गेआ हा सत्त घैंटें सफर उप्पर हिमाचल बाइक लेइयै मोटर सैक्ल लेइयै मैं रस्तै छड़े चौल दाल खादे इ'यै दाल चौल केह् मिगी पची जंदे होर मिगी रुट्टी कोई होर दुई नेईं पचदी ऐ चौल दाल गै पचदे तो अ'ऊं उऐ ठीक समझना कि रस्तै चलदै मिगी जेह् किश थ्होई जा तां रुट्टी उऐ दाल चौल थ्होई जा हां ते इ'यै इ'यां निं होंदी ऐ पिट्ठी पीड़ व पिट्ठी पीड़ तैल्लू होंदी जेल्लै असें ओह् कीता होऐ केह् आखदे बड़ा लम्मा सफर कीता होऐ जि'यां अ'ऊं आखादा सत्त अट्ठ घैंटे दा सफर कीता होऐ तां पिट्ठी पीड़ शुरू होई जंदी मिकी पिट्ठी होंदी इत्थै बाहीं होंदी ते कन्नै इत्थै अपने मुंडै होंदी हत्थें गी पीड़ां होई जंदियां हत्थ जेह्ड़ियां ओंगलियां होंदियां ओह् इ'यां सकड़ोई जंदियां ठीक ऐ ते एह् इ'नें जगह पर असें गी पीड़ां होई जंदियां ते एह् तैल्लूं होंदियां जिसलै अस लम्मै सफर उप्पर जा'रने तां अपने मोटर सैकल लेइयै तैल्लूं होंदियां तुस आक्खो कि इक दो घैंटा चलाना तां नेईं होंदी ऐ होर बाड्डी पैह्लें फिट्ट होऐ हून कोई कमज़ोर जां बुड्ढा बंदा चला दा उस्सी पीड़ां होंदियां जैदा हड्डियां जिसदियां कमज़ोर होन तां मिगी सौखी निं होंदी ऐ व मिगी तैल्लू में ऐक्सपिरियंस कीती जिसलै अ'ऊं सत्त घैंटे आह्ले सफर उप्पर गेआ हा तां तैल्लू मिगी मुंडै पीड़ां होइयां हियां पिट्ठी लक्क मतलब लक्क जेह्ड़ी एह् नी होंदी अपने पिट्ठी थ'ल्लै ओह् लक्क लक्क पीड़ होई ही बड़ी लक्क पीड़ तां होंदी गै होंदी कन्नै अपने बाहीं पीड़ां ते हत्थें पीड़ां होंदियां